जी बिलकुल अच्छा सोआल पुच्छेआ ऐ कि लीगल सिस्टम जेह्ड़ा ऐ ओह् पार्शिअल ऐ कि नेईं ते मी लगदा कि सोआल जेह्ड़ा ऐ एह् पार्शिअल होना निं चाहिदा हा कि के अस असें गी पता ऐ कि साढ़े हिंदोस्तान दा जेह्ड़ा कांस्टीट्यूशन ऐ उस्सी बड़ा अच्छा मन्नेआ जंदा पूरे वर्ल्ड लेवल उप्पर बड़ा उस्सी अच्छा उसी दर्जा दिन्ना दित्ता जंदा ऐ होर असें गी पता ऐ कि गौरमेंट इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाईव जेह्ड़ा बनेआ ओह्दा ऐ पच्हत्तर परसैंट हिस्सा ऐ ते बाकी असें जापान कोला यू ऐस्स कोला यू के कोला जेह्के इम्पार्टैंट प्वाइंट्स जेह्ड़े एह्दे च ऐड कीते दे न ते सिस्टम कोई बी खराब निं होंदा हां कदें ना कदें कुछ ऐसे लोग कदें उस्सी चलाई निं पांदे न उ'न क्योंकि उ'नें गी डिस्ट्रैक्शन बड़ियां होंदियां ते ओह्दे कन्नै सिस्टम जेह्ड़ा ऐ ओह् डगमगाई जंदा ऐ अदरवाईज कोई बी सिस्टम जेह्ड़ा ऐ ओह् पार्शिअल नेईं होंदा ऐ ते जित्थै इंडिया दी गल्ल औंदी ऐ साढ़े भारत देश दी गल्ल औंदी ऐ ते साढ़े भारत देश दी पूरे दुनिया च बड़ी सिफ्त ऐ कदें ना कदें इस्सी सुन्ने दी चिड़िया गलांदे हे ते अज्ज बी ओह् सुन्ने दी चिड़िया बरकरार ऐ असें अपनी सोच गी बदलना ऐ अपने देश गी बदलना ऐ और इस्सी अच्छा बनाना ऐ ते साढ़ी गौरमेंट जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ा अच्छा कम्म करा करदी ऐ सिस्टम सारा बोह्त अच्छा चला करदा ऐ और अप्पर लैवल कोला लेइयै ग्राऊंड लैवल तक अगर दिक्खेआ जा ते बड़ी बेह्तरी आई दी ऐ सारें गी जेह्की नालेज ऐ ओह् बधा करदी ऐ अपने एरिया गी लेइयै अपने सरकार गी लेइयै होर अपने राइट्स गी लेइयै ते अगर असें अज्ज कोई बी कम्म कराना होऐ ते अस आराम कन्नै कराई सकने आं क्यों क्योंकि इस सिस्टम च बड़ी अच्छियां फेस्लिटीज इ'नें दित्ती दियां न जि'यां अस आनलाईन कोई बी अपना कम्म कराई सकने आनलाईन ट्राजैक्शन कराई सकदे ते सिस्टम जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ा फेयर ऐ बोह्त अच्छा सिस्टम ऐ हां होई सकदा ऐ कदें कदें असें गी धोखा होई जा ते ओह् कुतै ना कुतै साढ़ी बी गलती होई जंदी ऐ कि अगर कोई अच्छी चीज चला दी ऐ ते ओह्दे कन्नै थोह्ड़ा बोह्ता ओह्दी उल्टी साईड बी चलदी रौंह्दी ऐ है ना जि'यां दिन ऐ ते जि'यां रात ऐ दिन ऐ ते रात ऐ अच्छे कन्नै बुरा ते चलदा गै चलदा ऐ ते असें अपने आप गी बड़ा सतर्क रक्खना ऐ अपने आप गी अच्छा सिटीजन बनाना ऐ तां कि अस अपने देश गी म्हान बनाई रक्खचै इस्सी अच्छा बनाई रक्खचै अगर साढ़ी सोच अच्छी होग इत्थै रौह्ने आह्ले जेह्ड़े माह्नू ओह् अच्छे होङन तां अच्छाई जेह्ड़ी ऐ ओह् फैलदी जानी ऐ और सिस्टम जेह्ड़ा ऐ ओह् कोई बी खराब नेईं रौह्ना ऐ ठीक ऐ और थोह्ड़ी बोह्त खराबी होऐ तां अच्छाई दी पन्छान बी तदूं गै होंदी ऐ ते असें दिक्खेआ ऐ कि जेह्की साढ़ी सरकार ऐ ओह् बड़ा अच्छा कम्म करा करदी ऐ ओह्दे च जेह्ड़े माह्नू न जेह्ड़े साढ़े आफीशियल्स न ओह् पूरी डैडीकेशन कन्नै दिन रात कम्म करदे न तां कि ओह् अपना पूरा फर्ज नभाई सकन ते में इ'यै अपील करनी आं कि असें सिर्फ गौरमेंट दी तरफ निं दिक्खना ऐ कि जेह्ड़ी साढ़ी ड्यूटीज न अस अपने फंडामैंटल राईट्स बड़े तरीकै कन्नै मंग्गने न कि साढ़ा एह् फंडामैंटल राईट ऐ साढ़ा एह् फंडामैंटल राईट ऐ पर हां साढ़ी कुछ ड्यूटीज बी है जेह्ड़ी असें इक नागरिक होने दे रिश्ते नभाना चाहिदियां ओह् ड्यूटीज जेह्ड़ियां असें हून दिक्खना चाहिदा जि'यां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बैक टू विलेज स्वच्छ भारत अभियान एह् बड़ी अच्छी मुहिम जेह्ड़ी साढ़ी सरकार ने चलाई दियां न पर साढ़ी एह्दे च किन्नी साझेदारी ऐ अस इस्सी किन्नी बाखूबी कन्नै नभाऽ करने न एह् असें अपने आप गी दिक्खना चाहिदा असें अपने आप गी करैक्ट करने दी कोशिश करनी ऐ एह् अच्छा इन्सान बनाने दी कोशिश करनी ऐ अगर कोई नीडी ऐ नोआढ़ी बिलकुल जरूर हेल्प करनी मदद करनी ताकि ओह् जेह्ड़ी हैल्प ऐ ओह् अस अपने सिस्टम जिस्सी गला करदे कि सिस्टम जेह्ड़ा ऐ ओह् पार्शिअल ऐ सिस्टम जेह्ड़ा ऐ ओह् साढ़े कन्नै बनदा ऐ ते साढ़े कन्नै गै ओह् खराब होंदा ऐ ते अगर अस ठीक होग्गे आं साढ़ी सोच ठीक होग्गी तां करियै साढ़ी सोसायटी अच्छी होनी साढ़ा समाज जेह्ड़ा बधना ऐ ते देश बी तरक्की करग